गोदोनि जुगाव जेबोला टेकन'लजिया गैयामोन बै समावहाय गावजों गाव लायरायहरनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायोमोन बे समावहाय जोङो लाइजामनि बेब'हार खालामनांगौ जायोमोन नाथाय दा टेकन'लजिनि ओंखारनायनि उनावहाय तेलिफन बायदि बायदिफोर मबाइल फन स्मार्ट फन बायदिसिना ओंखारनाय जाबाय बेनि उनावहाय जोङो गावजों गाव रायलायनाया जोबोद इजिसिन जानानै दङ दा जोङो बे जोंहाय ससियेल मिडिया होननाय प्लेतफर्म दङ बेनि गेजेरजों जों गाव गावनि खोथा एबा सावगारिफोरखौहाय फोरमायहरनो हायो गुबुन मानसिनिसिम जोङो नाथाय एखमब्ला नुनो मोनो दि ससियेल मिडियायावबो गोबां दावराव दावसि जायो जाय जेरावहाय जर'खा हारिनि थाखाय माब्लाबा दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनो